हा हलो जय झूलेलाल भई इते वेठा आहियूं अरे रुॻो छाहे की माल एॾो सभु अचे पियो न एॾा सभु ऑडर अचनि पिया न हिक खां हिकु नओं नओं पैटर्नूं ठहनि पियूं मूं वटि हाणे छा रोज़ु रोज़ु मोकिलींदमि हा हां भले भले वाधायूं तव्हांखे वाधायूं कंहिंजी शादी आहे हां वाधायूं वाधायूं हा भले भले भले भले हा ॾिसो बसि इनमें छा आहे की हा त इनमें छा आहे की हाणे न कारीगर रखिया आहिनि त हे कारीगर न कमु एॾो ज़ोरदार कनि था की इन्हनि जे कम में को शिकायत ई कोन थी अचे पर इन्हनि जो छा अघु न थोरो वधीक आहे त तव्हां वरी अघु में कचु पचु न कजो वरी ईअं न तव्हां अघु घटि वधि कयो त पोइ वरी मज़ो न ईंदी तव्हां अघु बराबरि ॾींदव हा त पोइ हा हा हा हा हा छो न छो न छो न छो न झझूं ड्रेसूं आहिनि हा भले भले छा कंदा ब्लाउज़ की साड़ी छा ठाहियां ब्लाउज़ वॻा हा हा त हाणे घणा वॻा अथव घणा वॻा भले काईं तारीख़ जो खपे वीह तारीख़ जो ऐं ब्लाउज़ घणा खपनि हा त इनमें छा आहे त वॾा गला आहिनि ऐं ॿियो वरी चोरस गला आहिनि वरी जंहिं जंहिं डिज़ाइनूं चओ हेवी हेवी डिज़ाइनूं बि अथव ऐं वॾी ॿांहुनि वारी फुॻा ॿांहुनि वारी बि अथव ब्लाउज़ त हिकु कमु कयो न हा हा हा भले भले भले भले भले तव्हां हा त भले न तव्हां अचो पोइ तव्हांखे जेके डिज़ाइनूं वणनि भले तव्हां असांजे कारीगरनि खे चइजो तव्हांखे मस्तु मस्तु ठाहे ॾींदा हो हा हा टाइम सां बसि चइजो हा न त तव्हांखे जेको बि खपे न तव्हां भले कपिड़ो खणी अचो न त कपिड़ो बि रखंदा इहे असां वटि कपिड़ो बि आहे हाणे जीनूं बि आहिनि तव्हां ख़ाली माप पंहिंजी खणी अचिजो त तव्हांखे तव्हांजी माप जे हिसाब सां तव्हांजे डिज़ाइन जे हिसाब सां जे जे डिज़ाइन खपे हा हा हा न कपिड़ो बि पियो त अथव जे तव्हां पंहिंजो हुजे त भले खणी अचो न त इते कपिड़ो बि इते जाम ज़ोरदार था रखनि भाई हा हा हा जे तव्हां ईंदव ॾिसंदा कंदा त वधीक सुठो लॻंदो हा छो की पहाज पहाज जो ॾाजो आहे त सुठी दिलि सां ठाहिजे न ॾिसी करे चङी तरह सां ठाहियूं त मज़ो अचे ईअं हा हा हा हा बाक़ी ॾिसो अघु में घटि वधि न कजो छो की अघु जेको चवनि था न उहो असांखे ॾियणो आहे के असांजी दुकाननि ते न बोर्ड लॻाया अथनि असांजे दुकान ते न हिकु हा हा हा हा हा हाणे छा हिकु अघु रखियो अथनि कारीगरनि जेको चवंदा आहिनि बसि ओतिरो ई ॾींदा आहियूं छो की वरी घटि वधि करि पोइ वरी डिज़ाइनूं बिगड़ी वञनि हा त तव्हां भले पंहिंजे हिसाब सां अचो जॾहिं जीअं इच्छा हुजे अॼु सुभाणे जॾहिं तव्हांखे महर पए अचो अची ऑडर ॾियो मिली बि वञो भले उहा हा हा भले भले भले मिठाण हा मिठाण खणी अचिजो असां बि त खाऊं बबू जी शादीअ जो मिठाण ह न हा हा भले भले हा न जय झूलेलाल